असांजे राज्य उत्तर प्रदेश में घणेई संग्राहलय आहिनि जीअं रविंद्रालय राज भवन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान ऐं इन तरह जा घणा ई आहिनि तंहिंखां सवाइ असां वटि बि हिते आहे ॾींहं कॾहिं यूपी महोत्सव लॻंदो आहे कॾहिं भारत महोत्सव लॻंदो आहे जिते तरह तरह जा कलाकार ईंदा आहिनि पंहिंजो प्रदर्शन ॾेखारींदा आहिनि ऐंड अलॻि अलॻि स्थाननि ते लॻंदा आहिनि ऐंड हुननि जो टाइम बि जेको हूंदो आहे सुबुह खां वठी ॾह बजें खां वठी हूंदो आहे राति जो ॾह बजे ताणी हूंदो आहे हुन में हू पंहिंजी कला बि ॾेखारींदा आहिनि प्रचार बि कंदा आहिनि ऐं पंहिंजे हुन पाण खे सुरक्षित बि रखंदा आहिनि त इन तरह जो हुननि जा हलंदा पया आहिनि ऐं इन तरह सां असांखे बि असांजे राज्य में असांखे ॾिसण जो मौक़ा मिलंदा आहिनि सभिनी जी कलाउनि खे बि ॾिसण जा मौक़ा मिलंदा आहिनि ऐं घणेई कुझु सिखण जो बि मौक़ो मिलंदो आहे ऐं इहो सुझाव तमामु सुठा हूंदा आहिनि ऐं इन तां असां हिननि सां इंस्पायर बि थींदा आहियूं ऐं हिननि मां सिखंदा बि घणेई कुझु आहियूं